اس زبان نے ہماری شفقت اور شناخت کو منتظر کر رکھا ہے ہم جب بھی کچھ اچھا بولتے ہیں یا کسی کو کوئی خوش بھری بات کہتے ہیں تو یہ زبان شفقت سے بولتی ہے اور جب ہم کسی کو کٹھور وچن کہتے ہیں یا کسی کو بہت زیادہ لڑائی والے شبدوں میں بات کرتے ہیں یا گھمنڈ میں بات کرتے ہیں تو اس زبان کو شناخت کی طرح بولتی ہے یہ زبان ہم اپنی زبان کو چاہیں تو من سے روک بھی سکتے ہیں کہ ہم نہ بولیں اور ویسے ثنا شفاقت اور شناخت ہماری زبان سے نکل سکتی نکل جاتی ہے تو ہم اپنی اس زبان کو اچھے سے اس کا پریوگ کریں زیادہ کسی کو نہ فالتو بولیں اور نہ ہی کسی کو الٹا بولیں اچھا بولیں سچ بولیں کچھ بھی زیادہ جھوٹ نہ بولیں